अगर अपन भोजन की बात करते हैं तो भोजन हम सब जानते हैं कि हम जो अपने नौकरी कर रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं बिज़नेस कर रहे उसका हमारा मैन मक़्सद होता है कि हम पैसे से कमाएँ खाएँ तो वो खाना हमारी सबकी जीवन में बहुत महत्व रखता है खाना अब खाना सबकी अलग अलग पसंद होती है हम इंडिया में रहते हैं हम भारत में रहते हैं ये भारत में खाने का सब सब तरह के जाती के सब तरह के धर्म के लोग रहते हें और सभी तरह का व्यंजन जो हे वो भोजन जो है वो अपने भारत देश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रदेश में और राज्य में और साब सब जगह अलग अलग तरीके का भोजन सबकी संस्कृति कल्चर के हिसाब से मिलता है तो अगर आप भोजन की बात करते हो तो मैं मांसाहारी भोजन ज़्यादा जो है वो पसंद करता हूँ और मांसाहारी भोजन में भी चिकन जो होता है उसको पसंद करता हूँ तो क्या रहता है कि अब चिकन की जो है वो वेरायटीज़ बहुत सारी होती हैं तो उसमें मुझे बटर चिकन काफ़ी पसंद होता है और उसको फिर मैं अगर आप रेस्टॉरेंट देखेंगे तो ज़म ज़म रेस्टॉरेंट है या हकीम है तो ये इन जगह पे जाके मैं खाना पसंद करता हूँ और और भी चीज़ें है अगर आप वेज में देखते हैं तो मैं डोसा हुआ बटर पनीर हुआ ये आपका इंडियन कॉफ़ी हाउस हो गया या आपका अलग अलग जो भी रेस्टॉरेंट जिस एरिए के हिसाब से होते हैं या सिल्वर एंड रेस्टॉरेंट हो गया या नुरूस्सबा हो गई एसी जगह जाके अलग अलग जगह जाके खाना पसंद करता हूँ मैं